हलो हाँ कहाँ पर हैं मैम अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं अच्छा जी बताइए मैम क्या हो गया गाड़ी में क्या क्या दिक़्क़त आ रई मतलब ठीक है मैम मैं अभी तो यहाँ से ओ ओ कहाँ गैरेज पर हूँ मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बाइक लेकर आ जाऊँगा क्या मिस्टेक आ रही वैसे बता दीजिए तो मैं उसके कुछ पार्ट्स वग़ैरह लाता हूँ मतलब इस्टार्ट नहीं हो रही है तो बैट्री उतर गई हो तो मैम बैट्री लेकर आता हूँ अगर आप बोले तो अच्छा मतलब मतलब पहले पहले ठीक है मतलब पहले इस्टार्ट हो रही थी पर इस्टार्ट होने से बंद हो जा रही थी और अब एक दम बिल्कुल बंद हो चुकी है ठीक है मैम तो हम देखते हैं उसकी बेट्री एक्चुअली उतर गई होगी आपने बार बार ट्राई किया होगा इस्टार्ट करने से तो उसकी जो बैट्री पावर है वह बंद हो गया होगा तो मैं एक्स्ट्रा बैट्री लेकर आता हूँ ठीक है मैं पता करता हूँ मैम मैं भैया वन सेकेंड थोड़ा सा टाइम टाइम दीजिएगा मैं मेरा लड़का जो अभी वर्कर आ रहा है उसको और मैं दोनों हम साथ में आ जाएँगे बाइक पर तो हम एक्स्ट्रा बैट्री एक्स्ट्रा बैट्री लेकर आ जएँगे कोई उसका जी ठीक है तो पूरा एक काम करते हैं हम उसकी उसको टोचन करके हमारे गैरेज पर ले आएँगे और वहाँ पर हम उसको पूरा रिकवर कर देंगे तो आप इसका पूरा ख़र्चा देख लीजिएगा मैं कर दूँगा उसको पूरा रीकवर करवा दूँगा बस जी ठीक है पूरे एंजिन एंजिन की पूरी सर्विसिंग कर देंगे बट मैम कल तक का ठीक है हम नाइट में अभी देखेंगे यदि हमारे पास अभी वर्कर आ जाते हैं ज़्यादा तो हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको शाम को ही करवा देंगे शाम तक जो भी है वैसे कल आपको किस टाइम तक चिए आप बोले तो बारह बजे तक चाहिए हो तो पूरा आसानी हो जाएगी हमें काम करने में ठीक है तो हम कल बारह बजे तक आपको उसको कंप्लीट करके भिजा देंगे थोड़ा सा क्या है हम वहाँ से टोचन करके लाएँगे तो उसके बाद में घर पर भी यहाँ पर मैकनिक वर्कर वग़ैरह आएँगे घर पर उनको करवाना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है हम उस टाइम पर मैम आप जब गाड़ी लेने आएँगे तो हम उस टाइम पर बता देंगे बाकी का जो भी ख़र्चा रहेगा ठीक है बाक़ी का आइल वग़ैरह चेंज करना हो तो वह भी हम कर देंगे और एंजिन भी कंप्लीट कर देंगे तो ठीक है ना हम अभी दूसरी गाड़ी लेकर आ जाएँगे और उसको चेक के लिए आ जाएंगे हम बैट्री वग़ैरह नइ ला रहें ठीक है ठीक ठीक धन्यवाद